जी गैस सिलंडर दा ऐ एह् जेह्का अस घर गैस सिलंडर यूज़ करने हुन्ने आं मैं ग्रांऽ च रौह्न्नी हुन्नी आं ते चुल्ल बगैर हीटर चुल्ल होर गैस एह् सारा यूज़ होंदा ऐ गैस सिलंडर जेह्ड़ा ऐ असें ओह्दे कोला मतलब गैस सिलंडर जेल्लै अस यूज़ करने हुन्ने आं ते काफी स्हाड़ी मतलब ओह्दे कोला खतरा होंदा ऐ असें अग्ग दी ओह्दे कोला जेह्ड़ी पाइप ऐ उसी अग्ग गी ओह्दे कोला दूर रक्खना होंदा ऐ होर उसी ओन नी रक्खना ऐ ता कि कदें बी ओह् फट्टी सकदा ऐ अगर अस ओन रखगे उसी कदें बी फट्टी सकदा ओह् ते सिर्फ बड़ा गै इ'यां उस उसी बिच्चा बड़ी इयां अस अस अच्छे तरीके कन्नै उसी मतलब पता होना चाहिदा असें इसी कि'यां इस्तेमाल करना ऐ जेल्लै असें रुट्टी शुट्टी बनानी ओह्दा कन्नै ओह्दा जो बी कम्म ऐ ओह् लेइयै उसी अच्छे तरीके कन्नै असें बंद करी ना होर जेह्ड़ा ऐ गैस ऐ उप्परा बी उसी बंद करना होर थल्ला सिलंडर दा जेह्ड़ा ऐ उसी बी बंद करियै रक्खना ज्यादातर बंद करियै रक्खना होर अगर जेह्ड़ा सुच्च ऐ अगर अस उसी बंद नेई करचै कदें चेता भुल्ली जा ते फ़ट्टने दा डर रौह्न्दा ऐ सिलंडर ओह्दे कन्नै काफी सारे नुकसान होन्दे न अगर ओह फट्टी जा काफी नुकसान होन्दे न होर साढ़ै घर ते चुल्ल बी ऐ अस काफी ज्यादा चुल्ल गै यूज़ करने हुन्ने आं हीटर जां चुल्ल उ'ऐ बालने हुन्ने आं गैस दा इस्तमाल घट्ट गै करने हुन्ने आं क्योंकि चुल्ल ऐ लक्कड़ियां ना गांव च काफी लक्कडियां बी होन्दियां न ते गांव दे लोक जेह्ड़े होंदे न ओह ज्यादा चुल्ल दा गै करदे न इस्तमाल तां करियै अस सिलंडर दा इस्तमाल घट्ट करने हुन्ने होर अगर करने बी हुन्ने तां बड़े गै इ'यां गौर कन्नै बड़े गै अच्छे तरीके कन्नै करने हुन्ने आं ताकि किश ऐसा उलटा सिद्धा नेईं होई जा उसी अच्छे तरीके कन्नै इस्तमाल करियै बंद बुंद करियै सारा ते रक्खी ने हुन्नें अग्ग गी ओह्दे कोला दूर रक्खना सिलंडर गी ओन करियै कदें नी रक्खना रातीं जेल्लै अस अगर सौचे ते पूरा उसी बंद करी लैना ते गैस जेह्ड़ा ऐ उसी बड़े गै इयां स्हेई तरीके कन्नै इस्तमाल करना अहें पैह्ले पूरा पता होना चाहिदा उसी कि'यां करदे न इस्तमाल करदे न पैह्ले उसी पूरा समझना चाहिदा इन्ना मुश्किल ते ऐ नी ऐ समझना असान गै ऐ गैस चलाना बी अज्ज्कल ते सारे दे घरें च गैस होन्दा ऐ सारे अज्ज्कल चूल्ला यूज़ करदे न गैस यूज़ करदे न तां करियै सारें गी पता होन्दा के कि'यां उसी इस्तमाल करना फेर बी जेल्लै अस उसी इस्तेमाल करने हुन्ने बड़े इ'यां तरीके कन्नै इस्तमाल करना समझ समझियै उसी इस्तमाल करना गैस गी ते बड़े इ'यां तरीके कन्नै इस्तमाल करना ऐ अगर अस चुल्ल यूज़ करने आं ते चुल्ल यूज करनी ऐ गैस दी बस मैं इ'यै अक्खना चाहन्नी आं कि गैस दी असें जेल्लै बी इस्तमाल करना ऐ पूरे तरीके कन्नै करना ऐ